میں آن لائن ایک نیا اسمارٹ فون خرید رہا ہوں چیک آؤٹ پیج پر پہنچتے ہی میں پرومو کوڈ والے سیکشن پر کلک کرتا ہوں میں دستیاب کوٹ سیو پانچ سو ٹائپ کرتا ہوں اور اپلائی پر کلک کرتا ہوں کچھ لمحوں بعد آڈر کا کل اماؤنٹ انیس ہزار نو سو ننانوے روپے سے کم ہو کر انیس ہزار چار سو ننانوے ہو جاتا ہے رعایت لاگو ہو چکی ہے اور اس میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ کوڈ کامیابی سے استعمال ہو گیا ہے اب میں پلیس آڈر پر کلک کرتا ہوں